अइसे तऽ हमरा इसकुलमे पुस्तकालय छलैहे नहि हम अपन जीवनमे कहियौ पुस्तकालय नहि गेल छी लेकिन हमरा किताब पढ़ैमे खूब रुचि छै हम किताब सबके दिन राति हमेशा जब हमरा समय मिलैय खाली समय मिलै छै हम पढ़ै छियै किताब सबकेमे हम कहानी खिस्साके किताब जादे पढ़ै छियै बायोग्राफी पढ़ै छियै बड़का बड़का लेखक सबके किताब पढ़ै छियै जाहिसँ हमरा ज्ञान मिल सकै प्रेमचन्द्रके खिस्साके किताब भी सब पढ़ै छी जाहिसँ हमरा खूब ज्ञानवर्धक खिस्सा सबके बारेमे पता चलै छै हम बड़का बड़का जे अपन जीवनमे सफलबा बा रहल हुनके जीवनी सब भी पढ़ै छी जीवनी पढ़ैसँ हमरा हुनकर विषयमे एकदम गहनतासँ पता चलैले चलै छै जाहिसँ हमहुँ हुनका जीवनके अनुरूप पालन करि सकै छी आओर अपन जीवनमे सफल होइ खातिर उनसे प्रेरित होइ सकै छी